हैल्लो आं जी ओह् देखो मैनें इक फोन मंगाया ओह् फ्लिपकॉर्ट च ते ओह् फोन ऐल्लै म्हीना बी निं होया ते फोन मेरा जेह्ड़ा खराब हो गेआ ते ओह् फोन जेह्ड़ा मेरा खराब हो गेआ ओह् मेरा म्हीना बी निं चला फोन ते सैमसंग दा फोन मंगाया ते म्हीनै च गै ओह् फोन मेरा जेह्ड़ा खराब होई गेआ ते उऐ मेरा इक एक्सपीरियंस जेह्ड़ा नैगेटिव होया जेह्ड़ा बड़ा बुरा मेरा एक्सपीरियंस रेहा ओह् फोनै कन्नै रेहा ऐ जेह्ड़ा में इक म्हीने च ई मंगाया ई जेह्ड़ी चीज ऐ ओह्बी कंपनी दी म्हीनै च गै मंगाई गेदी मेरी चीज खराब होई गेई एह् मिगी बड़ा दुक्ख होया की फोन बी कोई सस्ता निं था बड़ा मैह्ंगा फोन सी जेह्ड़ा में मंगाया सी सट्ठें ज्हारें दा ओह् फोन ही फोल्ड आह्ला म्हीना मसां खत्म निं होया म्हीनै दी गल्ल ऐ पंज छे ज्हार दा फोन खराब होऐ ओह् चुब्भदा निं ऐ ते मेरा इक गै एक्सपीरियंस रेहा की मेरा जेह्का फोन ई ओह् म्हीनै बिच ई जेह्ड़ा खराब होया चलो दुक्ख ते हा फोन दा ते में इयै करना की जेह्ड़ा ऑनलाइन फोन ओह् नेईं मंगाये जान बस इक नैगेटिव एक्सपीरियंस मेरे कोला ओह्बी फोन दा इक मन्नी दी कंपनी दा फ्लिपकार्ट जेह्ड़ी कंपनी ऐ ओह् इन्नी एक्सपीरियंस ऐ कि ओह् फोन जेह्ड़ा मेरा ओह् खराब निकलेआ बड़ा पसंदीदा फोन हा मेरा ते ओह् जेह्ड़ा फोन ऐ ओह् मेरा खराब होई गेआ चलो इक्को एक्सपीरियंस ऐ मेरा नैगेटिव